کچھ سال پہلے میں نے ایک ایک مہینہ کی ڈرائنگ کلاس لی تھی اس ڈرائنگ کلاس میں مجھے بہت مزہ آیا میں نے کچھ ڈرائنگ کرنا سیکھ لیا کیونکہ بذات خود ڈرائنگ ایک بہت اچھی چیز ہے اور لوگ اچھی ڈرائنگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور خوب مزہ لیتے ہیں